اتنے اچھے آرٹس اداکارہ ہے جو کہ بہت اچھے آرٹس بناتے ہیں بہت اچھی ڈرائنگ بناتے ہیں آج کل لوگ زیادہ تر مصروف ہوتے ہیں اپنے کام میں اپنے کام میں زیادہ تر مصروف ہوتے ہیں جو لوگ آرٹس بناتے ہیں ان کی جیسے مصروف لوگ ٹھہر کے دیکھنے لگتے ہیں ان کی ڈرائنگس ان کی ڈرائنگ کرنے کا طریقہ دیکھنے لگتے ہیں مجھے ڈرائنگ بہت پسند ہے اور میں ایک فیمس یوٹوب ہے اے آر ٹی ان کا میں آرٹ سیکھتی ہوں وہ بہت اچھا بناتے ہیں اور میں ان سے سیکھتی ہوں ان کے یوٹوب چینل پہ ان کا سیکھا ہوا مجھے سچی میں سمجھ میں آتا ہے وہ بہت اچھا سکھاتے ہیں اور میں سیکھتی ہوں ان سے اور وہ بہت اچھے یوٹوبر ہیں آرٹس کے یوٹوبر ہیں وہ بہت اچھا آرٹس کرتے ہیں وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو ان کی بہت سارے ڈرائنگس ہیں جو کہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہے بہت اچھا بناتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں لگتا ہے ان کا آرٹس بہت اچھا لگتا ہے